हेलो जी बोलिए हाँ जी मिल जाएगा यहाँ आपको कौन सा फ्रूट लेना है आप अलग अलग फ्रूट मिल जाता है फ्रेश एक दम ताज़ा क्या चीज़ फूट यहाँ पर आपको मिल जाएगा पाइनएप्पल पोमिग्रेनेट मतलब अनार सेब ग्वाभा ताज़ा ग्वाभा एक दम मिल जाएगा उसके बाद ग्रेप्स अँगूड़ अनर मतलब अथी क्या कहते हैं सुगरकेन हाँ अनानास भी मिल जाएगा और फिर अनानास आपको मिल जाएगा डेढ़ सौ रुपिया के जी और पपीता भी मिल जाएगा आपको पपीता आपको एक सौ रुपिया के जी मिलेगा इस बार मीठा रहेगा एक दम ताज़ा महँगा नहीं है अभी फ्रेश यहाँ आप हमेशा आईए मतलब परसिद्ध दुलोकोन है यहाँ का आस पास जो भी है एक दम फ्रेश मिलता है ताज़ा मिलता है और सही मिलता है फिर भी आपको कितना लेना है जितना बोलिएगा उसके हिसाब से थोड़ा कम ऊपर हो जाएगा हाँ सात के जी लेना तो रुपिया लगवा लीजिए नब्बे रुपिया से लगेगा उससे ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा उससे ज़्यादा कम ना हो पाएगा और कुछ लेना है तो और क्या ले अनानास मिल जाएगा आपको वो भी मिलेगा डेढ़ सौ रुपिया के जी वह कितना लेना है आठ के जी पाँच के जी हाँ ठीक है तो वह हो गया और आपको क्या लेना है अंगूर अंगूर मिल जाएगा सौ रुपया के जी मिलेगा अंगूर कितना लेना है हाँ वह भी ताज़ा यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको सब ताजा ही मिलेगा और वह मीठा उठा सब सब सही है तो तो वह कितना लेना है कितना चार के जी चार के जी अंगूर हो गया और सेब बिदंगा लेना है बेदाना आपको मिल जाएगा एक सौ बीस रुपये के जी एक सौ बीस रुपये हाँ एक सौ बीस रुपया के जी ही मिलेगा एक सौ पंद्रह लगा देंगे दस बीस देखिए इसमें हमको बचता ही क्या द पाँच दस रुपया तो उसमें अब हम आपको कितना पूरा घाटा ही देंगे तो हमको कोई फ़ायदा ही ना हुआ क्या चीज़ एक सौ दस नै हो पाएगा एक सौ दस नै हो पाएगा दस रुपया का हमको फ़ायदा ही होता उसमें भी आपको हम पाँच रुपया घाटा ही दिए अब पाँच रुपया का फ़ायदा ही होगा एक के जी में हमको हाँ ठीक है वह लास्ट में टोटल में घट जाएगा लास्ट में और कुछ लेना है अत और हाँ और जो भी लेना आपको मतलब दुकान पर आ जाईए मिल जाएगा आधे घंटे में आपको ठीक है